बससँ यात्रा करैमे बहुत अच्छा लागै छै जैसे कि सीटके बगलमे बैठीके जाना चारो तरफ देखते हुए जाना ई सब किछु बसमे बहुत आनन्द आबै छै आनन्द आबै छै तऽ ओकरासँ खुशी जाहिर हुवै छै जैसे कि ड्राइवरके बगलमे बैठीके चारो तरफ आगेके सीन देखलो रहलो जाइ छियै ई सब चीज बहुत अच्छा लागै छै